हेल्ल' मा खबर देग्लायथ' मोजांसिन जागोन बे देग्लायबो बेनो थांगोन थांदावबाथाय थांबाय थाखायो नङाबा बे आद्रा खिद्राफोरखौ मावनो दिग्दार जायोना मावखानायानो मावाबा आद्रा थायो खामानिफोरा मोजां एकद'म मोजांजोब माथो जेरावबो बेखौनो होनजोबो ओंखारदो मोजाङाथ' जेराव माबायो बेयावनो ओंखाराबाथ' नोङो जाल्ला जायोना बे नोङो मावनायनि सायाव ओंखारनायनि सायावसो जागोनना एक्तिभ जानांगोनना मानसियाथ' नङाबाथ' जानला मानला होजानाय नङा नाजानायाथ' थानांगोन नाजानाय गैयाबाथ' बहा जानो नाजाबासो जायोथ' किन्तु ओरै थालाय ओरै थालाय बिदिखौबा बायोहाय आङो ओरै मोनजाबा ओरै ओरै मोनजाबा ओरै आं बिदिखौ बारा मोजां मोना किन्तु बुंखानाय जाबाय

बिदिबाथ' मोजां नोङो लोगोफोरखौबो हागौमानि बुथुमनानै आंजोंहाय हेफाजाब होफाथोंसै होनबानो आं नायजोबगोन गासैखौबो मिथिबाय

औ सम सम नोङो जौ एसे एनै होदो लोंहोदो जाहोदो बुथुमदो आरोखि मोजां मोजां होननानै इस बेखौ आं होनोसै ब्रा आं एसे एसे हरगोन खायदाजों

बिसोरनो आङो जेनेबा सारेना हरबा नोंनो थायसे हरनोसै बेबादि खालामनोसै नङाबा जाया गासैनोबोथ' समान होनो हायाना फिसानि फिसा गिदिरनि गिदिर होनांगोन एसे फिसानो एसे खम होनोसै एसे गिदिरनो एसे बांसिन होनोसै औ

आरो मानसिफोरखौ बे ओरैबा ओरैखौ लाफानो नाङा मानसिफोरखौबो एसे नायनानै लानांगोन खोथाफोरखौ एसे खावनानै लाग्रोदो ओमफ्राय लाथाव लाथावखौ लादो लाथाविखौ दालासै आरो बे लोंहोनाय जाहोनायखौ खम खालामनाङा बे समाव एकद'मबारे एखनबा जौ बेदर एफा एफा होहो होलांनांगौ दे जाबाय दे आब' माबा औ जाबाय दे दोनदो दे दे आंखौनो सापर्ट खालामथारदो दे